दौड़ने से हमारे खून का दौरान होते हैं दौड़ते हैं तो शरीर भी स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं अच्छे से रहते हैं दौड़ भूख भी लगते हैं जब बैठते हैं तो भूख नहीं लगते हैं दौड़ेगा तो भूख लगेगा जैसे काम करेंगे तो भूख लगते हैं वैसे ही दौड़ करते हैं तो भूख लगते हैं सही रहने के लगते हैं सही भी रहेंगे काम करते हैं खाना भी बनाते रहते हैं सब कोई खाते हैं खाना खाते हैं दाल चावल आटा रोटी बनाते हैं गेहूं धो कर के पिसान पिसाई करके बनाते हैं रोटी चावल दराई करके धान दारा कर के चावल बनते हैं खाना बनाते हैं सब्जी बनाते हैं बोते है बनाते हैं पालक से भाँटा आलू पालक हाँ सब कुछ ना करके बनाएं कि पालक भी फायदा भी करता है गाजर भी खाते हैं दाल भी खाते हैं मूंग का दाल अलग खाते हैं और अरहर का दाल खाते हैं सब बनाते हैं खाते हैं कोई रोग बलाएं नहीं आते हैं शरीर के अंदर पानी पीते हैं चाय भी पीते हैं हाँ इस यह तरीके से जीवन बृहता होते हैं सबेरे सुबह दौड़ते हैं सारा काम करते हैं फल फूल खाते हैं अनार सेव मुसम्मी सब खाते हैं ताकत भी रहते हैं तो बीमार होते हैं तब हम डाक्टर तुरंत बोलते हैं कि बीमार नहीं हो सकते हैं ताकत रहेगी